हलो मां ऋतु बुटीक मां थी ॻाल्हायां तव्हां केरु जी जी ॿुधायो थी वेंदुव हा हा भेण मिलजी वेंदुव छा सुभाइणो अथव ॿुधायो अच्छा अच्छा अच्छा थी वेंदुव ॿ टिनि ॾींहंनि में भाई पंज ॾींहं त लॻजी वेंदव

हा ठीकु आहे ठही वेंदुव कीअं खपेव अच्छा ह्म्म हम्म हम्म हा अच्छा त ॿाहां त मतिलबु स्लीवलेस ई रखिणो आहे कि स्लीव्स ॾियणी आहे अॼुकल्ह ब्लाउसनि में स्लीव्स बि हलेनि थियूं छा करे कि अच्छा हा स्लीव्स कयूं अच्छा हा अच्छा ऐं गलो गलो थोरो डीप रखिणो आहे कि थोड़ो मतिलबु नंढो हुजे कि वॾो हुजे थोरो कीअं हुजे अच्छा ठीकु आहे त पोइ डोरी बि लॻाइणी आहे डोरी कि ब बटन लॻायूं डोरी डोरी लॻायूं न हा ठीकु आहे त लटकण वारी सुठी जेकी अॼुकल्ह हले थी ॾाढी फैशन में आहे उहा लॻायूं न वॾी वॾी लंबी डोरी जेकी ईंदी आहे अॼुकल्ह हा ठीकु आहे ठही वेंदव अच्छा लाॾनि लाइ बि लहंगो लहंगो खपे अच्छा हा ठीकु आहे अॼुकल्ह मां ॿुधायांव थी तव्हां खे भेण हीउ जेको आहे न नारंगी रंग में या तव्हां खे बैंगनी रंग में ॾाढो सुठो लहंगो मिलिजी वेंदव बैंगनी रंग ॾाढो हलेव थो अॼुकल्ह त उन में असां वटि कपिड़ो बि आहे तव्हां डिज़ाइन बि ॾिसी था सघो नक बि उन जो जेको गलो बि आहे न उहो बि एॾो सुठो ठहियल अथव ऐं उन में बाहूं जेको आहिनि ईअं मतिलबु ज्यादा खुलियल बि कोन्हनि हाफ स्लीव आहिनि पर उन में शोल्डर में इएं कट बि आहे थोरो सो जेको हले थो न अॼुकल्ह फैशन में ॾाढो हा त ईअं ठाहे ॾींदासींव तव्हां खे अच्छा त ॾिसो तव्हांजो जेको ब्लाउस आहे तव्हां खे थोरो भारी में खपे त उन जो अघु थींदो हज़ार हा न ऐं पेटीकोट जो थींदुव ॿ सौ सिलाई ऐं लहंगो अरे भेण अॼुकल्ह इहो ई थो हले तव्हां खे वरी सुठी डिज़ाइनियूं बि खपेव सिलाई बि सुठी खपे फिनिशिंग में कम बि खपे पोइ हीअं अघु घटि न थींदो आहे न ठीकु आहे हलो तव्हांजे लाइ सिर्फ़ु तव्हां जे लाइ हा न ॿिए कंहिंखे ॿुधाइजो न ॿ तव्हां जी जेकी साड़ी आहे उहा मां मतिलबु तव्हां जो जेको ब्लाउस आहे उहा मां अठे सौ में कंदीसांव ऐं तव्हांजो पेटीकोट जेको आहे उहो ॾेढ सौ में कंदीसांव ठीकु आहे ऐं जेको तव्हां जो लहंगो आहे हाणे लहंगे में तव्हां खे ब्लाउज बि आहे हा न ऐं तव्हां खे भाई ब्लाउज़ बि आहे तव्हां खे चोली बि आहे मथों हेठि लहंगो बि आहे ऐं लहंगो बि तव्हां खे एब्री खपेव लाॾनि लाइ मतिलबु लहंगो असां ईअं था चऊं कि थोरो घटि मतिलबु हैवी में ठाहीदासीं नची टुपी सिघो तव्हां लाॾनि में पंहिंजे ऐं भाई ब्लाउस थोरो हैवी में करे छॾंदासीं हलंदव ठीकु आहे ठीकु आहे ऐं हिन जो अघु पईंदुव तव्हां खे टे हज़ार ठीकु आहे न भेण अरे ॾिसो कपिड़ो बि सुठो ऐं ब्लाउज व्लाउज़ में अस्तर बि लॻाए ॾींदासींव सुठो डोरी वोरी विझी सभु नईं डिज़ाइन सां टे हिन जा टे हज़ार मूंखे बिल्कुलु वाजिब ई ॿुधायोथीमांव हूअं साढी टे वठंदा आहियूं

हा ठीकु आहे हलो हा हा बसि